हांजी बताएं हा हा ॿुधायो हीअ टे महीननि जो कोर्स आहे ऐं तव्हांखे जो आहे ॿ हफ़्ते में टे दफ़ो अचिणो पवंदो इनजी ॿ हज़ार फ़ीस आहे तव्हां अचो पोइ ॾिसंदासेीं जो थी सघंदो असां कंदासीं घटि करे छॾिंदासीं तव्हां पहिरीं किथे सिखियल आहियो पहिरीं किथे सिखियो अथव तव्हां अच्छा त कोई कामिटिशन लेवल हि कयो इथव कोई प्रतियोगिता वगै़रह कई अथव जी ठीकु आहे तव्हां अचो असां ॾिसी वठंदासीं असांजो मतिलब हीअ त हिकिड़ो हिसाबु आहे की असां घटि करे छड़िंदा ऐं उनजी ॾिसी करे की के की तव्हां में हो प्रतिसपर्धा करण जी यो योग्यता आहे त असां उहा ॾिसी करे तव्हांजो फ़ीस माफ़ु करे छड़िंदासीं असांओ हफ़्ते में टे तओ ॾहें खां यारहें ऐं शाम जो छहें खां सतें ऐं पंज खां छह बि थींदो आहे जो तव्हांखे सई लॻे पंहिंजे अकॉडींग उनमें अची सघो था जी जी फ़ार्म भरे छॾिजो फ़ार्म अची करे भरिजो पोइ तव्हांखे अॻितां ॿुधाईंदासीं शड्यूल ठीकु आहे खुशबू जी ओके जी